हिन्दी हमारी मातृभाषा है और इसका प्रसार और संरक्षण बहुत जरुरी है हमारे लिए क्योंकि आजकल देखते हैं हम लोगों को ज़्यादा मजा आता है इंग्लिश बोलने में वो जब इंग्लिश भाषा का उपयोग करते तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने एक एक पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया और वो इस वजह से हिंदी भाषा का जो है उपयोग कम से कम करने लग गए इसको हमें बस संरक्षण में ये होना चाहिए के हाँ भई हमें जो जैसे हमारे जो बड़े नेता है या जो जिनको हम मानते है कि हाँ ये बड़े पदवी पर उनको तो कम से कम हिन्दी भाषा का ही उपयोग करना चाहिए जिससे लोग उनसे प्रेरित हो के हाँ भई जब वो लोग हिन्दी भाषा बोलने में नहीं शर्म कर रहे हैं तो हमें भी हिन्दी भाषा बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए हमारी मातृभाषा है अखबार है कोई भी चीज सभी चीज़ों की जानकारी हमको हिन्दी भाषा में ही मिलनी चाहिए